हम शुरू से हम तैरने तैरने जाते थे अपने पिता जी के साथ जाते थे और हम एक नदी है हमारे गाँव की तरफ़ वो बहुत बढ़िया उसमें तैरने को अच्छा लगता है तैरने हम लोग अपने बच्चों को ले जाते थे पहले पते पिता जी को अपने साथ ज अपने पिता जी के साथ जाते जाया करते थे वो अपने अब बच्चों को भी साथ ले जाया करते तैरना मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है और ये हमको और पड़ोसियों के भी उनको बताया कि मतलब उधर हमारे साथ भी चला करो तैरने से बहुत अच्छा लगता है हमको बहुत पसंद है और तालाब तै नदी बहुत अत उसमें अच्छा लगता है और हमको हमको भी बहुत और अच्छा लगता है और हमारे बच्चों की भी बहुत बहुत अच्छा लगता है कि तैरने से वो टोला मोहल्ला के भी बहुत पसंद करते हैं मतलब ऐसे जाने के लिए मतलब तैरने के लिए बहुत पसंद करते हैं हम भी बहुत पसंद करते हैं मतलब ऐसे क्या हम कई लोगों से से रिश्तेदारी में अपने बता दिया कि वहां हम जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं ये मतलब कई कई कई आदमी से मैं बताया तो कहने लगे बहुत अच्छा है ये कि मतलब ऐसे करते हैं वो हो तुम हमको भी ये ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब पै तैरने से या मतलब ऐसे करने से मतलब बचपन से हम जाया करते हैं बचपन से हमको बहुत अच्छा लगता है तैरने से और हमारे पिता को भी अच्छा लगता था मतलब तैरने से

कई लगों से हमने बताया कि बै वहां जाया करो हमको बहुत अच्छा लगता तैरने से पानी में फानने से तैरने को मतलब अच्छा लगता है हमको कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे तैरो वैसे नहीं है ऐसे तैरो हम लोग को हम अपने बच्चों को सिखाया हमको पिता जी ने सिखाया तैरना और हमारे फिर पड़ोसियों को सिखाया अपने गाँव टोलों मुहल्लों को सिखाया तैर हम तैरने को बहुत अच्छे वो करते हैं मैं तैरने में हमको बहुत अच्छा लगता है हमको हमको बहुत अच्छा लगता है छोटे पर से ये काम कर रहे हैं